देखिऔ पहिने आदमी लोक एहन छलऽ जे कल सब नहि छलाैया तऽ ईनारमेसँ पानि भरि कऽ पिबैत छलऽ हन तऽ कोना पिबैत छलऽ ईनारमेसँ पानि भरि कऽ तऽ डोलमे कऽ एकटा रस्सी बान्हि दै छलऽ हन आ डोल लए कऽ ईनारमे गिरा दै छलऽ हन ओहिमे कऽ पानि झिकैत छलै हन आ दोसर बर्तनमे कऽ पानि भरि भरि कऽ अँगना जाय छला बेटी पुतौहु खाना बनबैटी छलै सबकिछु लोक करैत छलै ओहिसँ आब लोक ओ समस्या नहि छै तऽ आब देखैत छियै लोक जाएटा लोक कऽ चुल्ही यऽ तएटा कल यऽ तएटा बाथरूम यऽ तएगो किचन लोक बनयलक तऽ बनयलक तऽ आब लोक कलमे कि कयलक लोक मोटर लगाए देलक तऽ आब मोटर कऽ कि कयलक तऽ मोटर कऽ ओहिमे की करू जे पाइप ईनारमे कऽ पाइप धए दिऔ आ मोटरसँ पानि निकालि लिअ आराम भेल पानि ओहिसँ निकालि लिअ तहन काम करू नहाउ धोउ हरेक काज करू जे ईच्छा होइया ओहि पानिसँ से अपन पाइप लगाए कऽ सगरे अपन करू आ नहि तऽ पहिने तऽ इएह छलै हन जे बहुत कठिन बला काम छलै हन जे ईनारमेसँ पानि भरऽ पड़ैत छलै हन कतहुँ लोक कऽ दूरमे कल गारै छलै ततऽसँ लोक पानि आनै छलै आब तऽ ई समस्या भऽ गेल हन कि जे आब तऽ जएटा लोक कऽ बेटा यऽ तएटा लोक घर बनाउ रूम बनाउ तएगो किचन बनाउ तएगो बाथरूम बनाउ तएटा बनाए कऽ आ तएटा कल गारि कऽ अपन घरमे सब मोटर लगाए लिअ मोटरसँ अपन आनु ईनारमे कऽ दै छलहुँ नहि तऽ डोलमे पानि भरऽ पड़ैत छलऽ हँ पहिने एहन कठिन छलै हन जे रस्सी बान्हि दिऔ डोलमे ईनारमे गिराउ तखन रस्सी बान्हि कऽ ओहो लोक कऽ डूबैयो कऽ डर होइ छला गुरैको नहि जाउ ओहिमे ईनारमे डरो लगैत छला देखैत झुकैत छलहुँ तऽ ततेक तर तक लगैत छलै जे पानि छै जे देखियो कऽ लोक कऽ डर लागि जाइ त छलै हन तऽ आब तऽ ओहि सबसँ तऽ बढ़िआँ भऽ गेल जे अपन कल गारि लेने छी तऽ कलमे मोटर लगाए लिअ आ ओहोसँ करू आ नहि होइया ओहिसँ झिकल नहि एना होइया तऽ पाइप छै ओहिमे कऽ पाइप मोटर लगा लिअ पाइप गिराए दिऔ ईनारमे आ पाइपसँ पानि भरि लिअ बढ़िआँ भेल आब ई सबसँ बढ़िआँ भेल ने तब से ने आब बढ़िआँ भए गेल आ ई कि छला हन पहिने बहुत दिक्कत बला छलै हन आब ओहि पानिसँ खाना बनाउ भोजन बनाउ नहाउ सुनाउ स्नान पूजा करू जेकरा जे होइया कपड़ा लत्ता साफ सुथरा करू जे होइया से अपन इक्षा अपन करू तहन खाना बनाउ खाउ पिउ जकरा जतऽ जे अपन भगवान जकरा जे लगेने छथि ततऽ अपन गेल अपन काज कयलक धन्धा कयलक सबचीज सब जगह गेल अपन ओहिमे खाना बनाए कऽ खाए कऽ